हाँ क्या मेरी राज पिक्चर पैलेस से बात हो रही है सर हमें एक टिकेट बुक कराना है टीटू वेड सेरू की मूवी की हमें सर कम से कम तीन चार टिकट बुक करानी है आप सर टिकट बता दीजिए कितने के हैं आपके यहाँ सर चार करानी है सर बता दीजिएगा

यस सर और फिर सर मतलब आप गोल्डेन टिकट का प्राइस बता सकते हैं सर थोड़ा फोट्टीन हंड्रेड सर और सर जो मतलब लोकल सीट वाली टिकट थी वो कितने की है सर सर मतलब आप डिस्काउंट कर सकते हैं गोल्डेन टिकेट में ओके सर सर हमें ये बताइए मतलब आपका मतलब टाइमिंग कोई अच्छा टाइमिंग देख के आप टिकट बुक कर सकते हैं हमारा ओके सर सर और भी कुछ जैसे कि और सुविधा गोल्डेन टिकेट में सर सर मतलब इसको एक बार रीयूज़ कर रीयूज़ कर सकते हैं सर गोल्डेन टिकट ओके सर सर मतलब ठीक है आप गोल्डेन टिकेट ही कर दीजिए सर बस हमें ये बता दीजिए कि आपका पेमेंट मेथड क्या होगा पेमेंट मेथड सर पेमेंट ऑनलाइन की सर ओके सर ठीक है सर आप बुक कर दीजिए हम आपको पेमेंट कर दे रहे हैं